अहाँके जे भोजन रहए हमरा ओ नीक नहि लागल हमर जे भोजनके टेस्ट अहाँके रेस्टोरेन्टसँ आएल रहए ओ हमरा पसन्द नहि भेल हम एक़रा वापस करै लेल चाहै छी हम जे अहाँके पैसा देने छी ओ हमर रिटर्न करू एहि कारण जे अहाँके भोजन हमरा लायक़ नहि रहल जे हम ऑडर करने रही ओहिसँ अहाँके हम सन्तुष्ट नहि भेलहुँ अहाँ एक़रा जे छै लऽ जाउ आ हमर पाइ जे अइ हमरा वापस करू हम जे माध्यमसँ अहाँके देने रही